औ सोर बुंदोंमोन औ औ औ सोरमोनलाय ए माबामोन औ दे दे माबामोन आमफ्राय बिदिनो माब्लाबा माब्लाबा सोरबाफोर लेंफैबा खालामो एसे एनै खालामनाया माब्लामोन औ औ आट टारिख आट टारिख आतसा आतसा दे जेबो नंलिया आमफ्राय बाहायनो बे भबानिपुरावनो आद आमफ्राय जेन'बा सो सोर फैगोन सिफ गेष्टया आतसा सिंगारा सिंगार औ औ आतसा आतसा थ्रि एमखौ

गैया आं खिन्थु मो मानि खैथासिमसो जागोन बिसि गोबावसिम फग्रामालाय दुइ घन्टासिम डुइ घन्टासोजों जोबगोनना दे दे थांजागोन दे थांनाया माने आंहा ओरै मोनसे गामि खाथियावनो लेंहरदोंथ' बेहायबो मानि सिनाजाना दं हिसाबै थांनांगौ जायो थाङाबा गार्जि मोनो बिसोरबो ओंखायनो जाहाथे हजोंहाय पास्तानिफ्राय जागोन प्रग्रामा औ औ जेन'बा थांनायनि बेब'स्ताखौ आं गारि लानानै थांगोन आंनि निजा गारिखौनो लांसै ओमफ्राय मानि थारमानि आंहा गावहानो निजा गारि दंखायोथ' दा आं आंनि गारिखौनो लाना थांगोन थांनाया आमफ्राय जानाया हजोंहाय मोनजाखागोनना आतसा आतसा दे